हां जी हां जी असें इक फंक्शन ऐ साढ़े घर ते रोटी बनानी ऐ दो सौ लोगों की अस बोल्ला ने रेहाड़ी चों अस रेहाड़ी चों बोल्ला ने आं हां रैहन्दे अस रियासी न पर जम्मू फंक्शन कराना असैं दो सौ लोकां दी बनानी ऐ दो सौ ढाई सौ इ'न्ने ही न

एह् बस परसू चौथ ऐ ते दो सौ लोकों कि रोटी बनानी ऐ

एह् चार पंज आइटमां न इक पनीर राजमां चने ते नान बगैरा बस ते किन्ना राशन लग्गग सारा लिखाउड़ेओ ना पैह्ले ही एह् साढ़ा च पौंदा ऐ जम्मू है ते अस रेआसी दे पर फंक्शन जम्मू च करना ऐ एह् रेहाड़ी शकुंतला रोड़ उप्पर जन्दी इक तुस फोन करूड़ो जग औगे ते राशन भेजूड़ेओ केह् किन्ना लग्गग ठीक ठीक ठीक शैल बनांदे नी रुट्टी तुसी अच्छा अच्छा चलो फिर दस्सूड़ेओ पैह्ले ही कदूं औगे तुस ऐसे मैं बस परसू परसुू कल ही तुस आई जायो हां फ्ही मैं सब्जियां मंगाई लैगा ना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ